हैलो सर केह् हाल चाल ऐ महाराज ठीक ठाक में सुनेआ तुस कोई लक्कडियां लुक्कडियां पाई देई ओड़दे जी अस ते एह् एह् बोलै दे इत्थुआं अपने गै लोथर दा हां जी हां जी साढ़ा नांऽ शंकर देव होर ऐ ते तुसें असेंगी शंकर देव होर बोल्लै दे अस महाराज एह् केह् करा दे तुस तुसें मतलब क घर गै अपनी बाड़ी जमीन च गै ते किन्ने पैसे लैने तुसें ठीक ऐ कोई इक दो दा जेह्का असें बूहटा असें ओह् कटाना मतलब पराने होई गेदे खराब होई गेदे ओह् फ्री नि अज्ज

असें लक्कड़िया पुआनियां न चुल्ले बालने वास्तै हां जी हां जी ब्याह समझो मेरा गै ब्याह् ऐ हां त्रीआ ब्याह् लाया करना में ठीक ऐ महाराज आई जाएयो तुस दो गै डाह्न ऐ महाराज